इंटरनेट असांखे असांजे देश ऐं राज्य जे बारे में ॾाढी सुठी मदद कंदो आहे असां किथे बि हुजऊं असां कीअं बि हुजऊं असांखे ॾाढी ई सुविधा ऐं मदद मिलंदी आहे असां अॼु इंटरनेट जे ज़रिए गूगल खां कुझु बि पुछंदा आहियूं त उहो असांखे सभु कुझु ॿुधाए छॾींदो आहे की असांखे कहिड़े कहिड़े बि शब्द जो अर्थ खपे असांखे उहो ॿुधाईंदो आहे कहिड़ी दवा जे लाइ खपे कि हीअ दवा कहिड़े यूज़ जी आहे असांखे उहो बि ॿुधाईंदो आहे ऐं किथे छा करिणो आहे कहिड़ी पढ़ाई सां रिलेटिड असांखे सभु शइ ॿुधाईंदो आहे इंटरनेट त अॼुकल्ह सभिनीनि जी ज़िंदगीअ जो हिकु हिसो ठहियलु आहे बिना इंटरनेट जे असां रही नथा सघऊं ऐं कोई ॿारु चाहे वॾो चाहे असां कोई बि नथो पियो रही सघे इंटरनेट असांखे हिकु मीडिया जे थ्रू मिलियल जानकारी आहे ऐं उहो असांखे ॾाढी सुठी देन आहे जंहिं असांजे देश खे अॻिते वधायो आहे ऐं असांखे तरक़्क़ी कराई आहे इंटरनेट जे ज़रिए अॼुकल्ह सभिनि जा धंधा था हलनि ॿारनि जूं पढ़ायूं थियूं थियनि ऐं हर हिकु शइ में इंटरनेट अॻिते आहे